हॅलो आं म्हाका बड्डेक केक जाय आसली

तीन टायराची किदें जाय आसली एक केक जाय आं बरें आनी म्हाका कपकेक जाय आसलें पन्नास जाय आल्ह्यो वॅज जाय आसल्यो चॉकलेट हय आं आनी पन्नास तें जाली नॉन वॅज

इवनिंग चलत हय आमी व्हरपा येता आनी म्हाका स्लायस ब्रेडूय जाय आसले हय पन्नास पॅकेटा ब्रावन ब्रावन चलता वायट नाक पन्नास जाल्ली आनी म्हाका चॉकलेट दोनट जाय आसले पन्नास हा आनी पन्नास प्लेन जाय आसले नाका ना बेश्ट चॉकलेटूच जाय आनी पन्नास शे जाय आसले प्लेन प्लेन दोनट आं आनी म्हाका कप आनी हे कितले जातले टोटल हो फूल अमावंट आं बरें ह्या नंबरार म्हाका वॉट्सॅप कर आनी पेमेंट कसो कॅश जाय आं बरें आनी केन्ना तें टायमींग बीन सगलें सांग म्हाका मागीर घाल आनी म्हाजे तेजेर नांव कितें घाला ना सिद्धी नायकाक

आनी हॅप्पी बड्डे ते ये हय सारकें धाडटा कशें जाय तें आमकां आनी स्नो ये जाय आहलो स्नो तें स्प्रे हय आनी ते फाटले डेकोरेशन बीन तें सगलें आनी तुमचे कडेन आयस्क्रीम आसता आसा आं बरें